ہلو السلام و علیکم جی بھائی صاحب

جی جی بھائی صاحب سل گئے ہیں بس پریس ہونی باقی رہ گئی ہے ان پر ابھی تو شاپ بند ہو گئی ہوگی اچھا چلو تو ابھی آ جاؤ بھائی صاحب اگر ایسی ایمرجنسی ہے تو

اسلام و علیکم